दा जोंनि गामियारि ओनसोलाव फालांगि खालामनोब्ला दा जोङो ओ लामा मोजाङै जानांगोन आरो उनाव नोङो गारि मथर खारनो हानाय माने लामा जानांगोन आरो होम्बासो ना नोङो ओ मा होनो गामि सिंनिफ्राय थाउनाव लाबोनो हानाय बायदि माने सुबिदा थायोब्लासो नोङो माने फालांगि खालामनो सुबिदा जागोन आरो बिनि थाखायनो जोंनो मेनलि गोनांसिना जोंनो लामा लामा थिगब्लासो नोङो माने गारि मथर थांनो हानाय जागोन गारि मथर थांनो हायोब्लासो नोङो गामि सिंनि मैगं थाइगं माइ फाथो खेति सबाय सिबिं बेफोरबायदिखौ नोङो माने गामि भितोरनिफ्राय जोङो लाबोनानै माने बाजाराव थाउनाव माने फानफैनो सुबिदा जागोन आरो बिनि थाखायनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव फालांगि मावनो थाखाय जोंनो सबसे गोनांसिना जोंनो लामा लामाया मोजांब्लानो जोङो माने फालांगि खालाम खालामनायाव जोङो सुबिदा मोनगोन आरो लामा मोजांब्लासोना गारि खारगोन गारि खारोब्लासो जोङो जोंनि माइ माइ फाथो सबाय सिबिं बेफोर बायदिखौ जोङो बाजाराव फानफैनो हागोन बेखिनियानोसै